हँ हेलो हँ बाजू बाजू जी जी जी की सेवा कऽ सकै छी बाजु जी जी समस्तीपुरमे आहाँके मन्दिर घुमैके कएटा मन्दिर घुमैके छै या मतलब कऽ एतऽ मन्दिरमे आब आहाँके हुआँ हर चीजके व्यवस्था छै अहाँके रहनाइ सोनाइ खाना पीना एत्तऽ सुनै छियै सारा व्यवस्था सेहो छै सब दिन पूजा पाठ करू अहीठम जे छै अहाँ जगह मतलब कहाँपर सँ बोलै छियै से बाजू जी जी घाटपर से आहाँ मतलब ऑटो रिक्सा पकड़ि लिऽ रिक्सा पकड़ि कऽ सोझे कहबै की हमरा थानेसर स्थान मन्दिर तक जाइके हय फिर वहाँ बान्हपर सँ निच्चा उतरि जेतै ई थानापर सँ हरेक चीजके व्यवस्था वहाँपर मिल जायत थनेसर मन्दिरे पास बगलमे ही सबकिछु छै ओकर कारुके मतलब ओइके बाद ओइके बाद आहाँ देख लेबै तऽ अहाँ ओइके आगुवे ठीक छै अहाँ जेबै तऽ साहिल चौक मणिपुर मन्दिर मिल जायत वहाँ मन्दिर घुमैवला जगह बहुत ही बढ़िआँ जगह छै उ वहाँ भी अहाँ जा सकै छियै बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै पीछे आहाँ अयबै ने घाटपर सँ पीछे भी जेबै तऽ वहाँ एक मिल जायत मणिपुर मन्दिर वहाँ भी घुमि सकै छियै फिर थानेसर मन्दिर भी घुमि लिअ आओर देखिऔ अहाँ आओर वाटर पार्क चलि जाउ बहुते चीज छै जे कि अहाँ समस्तीपुरमे घुमि घुमि सकै छियै बहुत चीज मिल सकै छै आब हरेक व्यवस्था आहाँके मिलत ओत्तपर अहाँ अकेले छियै अहाँ हँ टोटल चीज मिलत अहाँके अहाँ के फैमिलीके साथ अयलियै हन की अकेले अयलियै हन की जी जी जी मतलब कहाँसँ अयलियै हन अहाँ समस्तीपुरसँ ने जी जी तऽ आहाँ आबू अहाँ मतलब घाटपर सँ रिक्सा पकड़ि लिऽ रिक्सा पकड़लाके बाद चलि आबु थानेसर मन्दिरपर उस वीडिओमे देखा दो हम नहि जायब सौंसे हम घुमा दै छी ने कहैके मतलब पूरा आहाँके जत्ते ओथी होत मतलब टुरिस्ट खर्चा एकही बार अहाँके पेड करैके पड़त बुझलियै टोटल खर्चा आँ तऽ पैसा मतलब पैसा भेजलाके बाद अथी करबै की फोन पे गूगल पे पर करबै आँय केना पे करबै पैसा मतलब आब टुरिस्ट मतलब आहाँके एत्ते घुमै लए अयबै रहबै खाना पीना खेबै तैमे तऽ ओकर पैसा तऽ पेड करै पड़त अहाँके आब कहैके मतलब आहाँ केकरासँ अहाँ अहाँ जेबै जी जी हम समझि गेली आहाँ कहै छियै की गूगल पे पेड करबै मतलब हम कहै लए चाहै छी कि जे अहाँ एबै मतलब केत्ते टाइममे